आं माने गंसे बाइक लाबोदों वान फिफ्टि पालसार दा बेखौ सालायनो रोंबाय ओमफ्राय उदालगुरी रौता बिदिनो जेराव खामानि दङ बिदि बे खामानियाव बाहायो आङो बाइकखौ बिदिनो माने गोजां बोथोरफ्राव इसे उसुबिदा जायो थानदा जायो गरमावबो हेलमेट गानोबा गरम मोनो आरो थामफै हेलमेट गानाबाबो थामफै हाबो बिदिनो दुखु आफोद खैफोद आफोद जाबा मोजां दक्ट'रफोरनाव थांलाय फैलाय खालामनोबा मुलि लायब्रबनो माबा मोनसे खामानियाव बाहायनो मोजां जायो थांलाय फैलाय थाबायनानै थांनोबो गोदोनि जुग बायदि थांनाय मानाय टाइमफ्रा दा जाला सम जाला ओंखायनो बाइक थाबा थांलाय फैलाय खालामनो हान्थिनो मोजां जायो दक्ट'रफोरनाव थांब्रबनो मानो बिदिनो खनसे आं बङाइआव थांबाय जोंहा आनै लोमजानायाव बेयाव माने गारि गुरा माने उसुबिदा भारा लांनो मानो माने थाखा फैसा अभाबाव बाइकजोंनो थांबाय थांनानै नाययहैबाय नायनानै बिदिनो बङाइसिम सहैबाय थांनाय समाव खस्थ' मोन्दों आरो माने फागुन मास मोनथ' बार बिराद स्लिउ स्लिउ बिदिनो हाद्रि बायदिसिना गारि घरा एकदम माने एरायलायनायखौ गिनांगौ बिदिनो साइद लानाय मानायफ्राव बिराद उसुबिदा जायो होम्बाबो थांनानै फैबाय आरो बङाइगावआव नायना फैबाय बेरामिखौ बेबायदि सुबिदा जायो खनसे थांदों गवालपारायाव लोगोआ लेंहरबाय आंखौ लांफैदो बेयाव लाना फैबाय बिदिनो बास गैया ट्रेनबो थाङा गारि गुरा गैयामोन बे समाव दा बिदिनो लानानै फैनो हाबाय आरो लाना फैनानै न'सिम सफैबाय मोजाङै मोजां बिदिनो माब्लाबा गुवाहाटि स्वाति थांनाय जायो खैराबारि गरेस्वर बिदिनो जेरावनो खामानि जायो थाबनो बाहायनो हायो आरो बाइक थाबा बिदिनो जोंनि थाखाय जेनेबा दा बाइकआ बहुद मोजां खामानि होयो माने जे जायगायाव एग घन्था लायो बे जायगायाव माने फन्द्र' मिनिटजों थांलाय फैलाय खालामनो हायो बिदिनो माने बहुद माने खामानिया आग बारियो मोजां मोजां माने माबाफोराव बेथिं मोननै मोनथाम खामानि मावनो हायो उदालगुरी थांनानै रौता थांफिननो हायो रौतानिफ्राय बहाबा माजबादाव थांनांगौ जायोबा माजबादाव थांब्रबनो हायो बेनिफ्राय आरो न'आव फैनानै माबाफोर लेखाफोर थालाङोबा बेखौ लांफैब्रबनो हायो लांनानै हैब्रबनो हायो बेबायदि बहुद माने खामानि मावनो हायो आरो बाइकजों माने टाइमनि माबाखौ माने होसोनो हायो दा जों जेनेबा बहाबा हरनि बार'थायावथ' जों गारि मोना माबाफोर जायोबा जों बाइकजों थांब्रबना बेरामिफोर जायोबा माने लांनानै दक्ट'रनाव माबाहैनो हायो बेबायदि खालामनो हायो आरो